مجھے دوڑنے سے اچھ مجھے دوڑنے سے اچھی فٹنیس ملی ہے میں پہلے میں پہلے کھیلا نہیں کرتی تھی بہت زیادہ اور نہ ہی میں دوڑا کرتی تھی میرے اسکول میں ایک گیم والی دیدی آئی پھر انہوں نے ہمیں کھیلنے کے لیے کہا اور دوڑنے کے لیے کہا پھر ہم نے جب دوڑنا اسٹاٹ کرا تو ہمارے پیروں کا درد جو تھا وہ بھی درد بھی غائب ہوا اور پھر ہمیں کھیل کر مزا بھی آیا اور کھیلنے میں کھیلنے سے ہماری شریر میں جو درد وغیرہ رہتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور ہمیں کھیلنے سے بہت اچھا لگتا ہے کھیل ہم نے کھیل کھیل کھیلنے کے لیے بہت کچھ کھانے پینے کی بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے سانس پھولنے بہت سے لوگوں کی سانس پھولتی ہے میری سانس نہیں پھولتی کیونکہ میں پہلے چلتی ولتی کم تھی تب پھولتی تھی اب میں کھیلنے کودنے لگی ہوں تو میری سانس بھی نہیں پھولتی